म्हाका आवडटा त्यो गोश्टी म्हणजें खुबशे आसा तातूंत म्हाका खुशी मेळटा सो फर्स्ट आसा ती फोटोग्राफी गाडयो आवडटा म्हाका इन कार्स मागीर भोंवपाक आवडटा आवट ऑफ स्टेशन म्हणजें हिली प्लेस नेचर आसता थंय आनी डॉग्स कुत्रे तसले बी आवडटा सो फर्स्ट म्हणजें फोटोग्राफी इन फोटोग्राफी टू नेचर फोटोग्राफी आय लायक फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लायज डॉग्स तांचे फोटोज काडपाक मज्जा येता तांकां पेशेंस लागता फोटो काडपाक बट फोटो काडले की ते बरे येता फोटोज भोंवपाक म्हणजें आय लायक टू ट्रॅवल इन कार्स आनी फ्लायट्स बिकोज गाडयेन जी मज्जा येता विथ फ्रेंड्स एंड ऑल ही सारकी मज्जा दुसरीच आसता आनी फ्लायटान तुका वयल्यान विव्ज बी बरो मेळटा फॉर एग्जाम्पल ते सायडीन वचत जाल्यार तूं हिली एरियाज जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश बी ते गेलो की तूं तुका मांवटेन्स बी बरे दिसता थंड जागे आवडटा म्हाका खुबशे आनी गाडयो म्हणजें भायर आतां हांव लास्ट टायम दुबय गेल्लों तेन्ना थंय गाडयो सामक्यो क्रेज आशिल्लो गाडयांचो तांकां ती मज्जा येता गाडयो बी मोडीफाय करपाक तांचे फेस्टीवल बी आसता कार फेस्टीवल मोटर फेस्टीवल तें पळोवपाक गेल्लो हांव सो थियेटर बोर्ड बी आसता गाडयांक तें आवडटा म्हाका आनी पॅट्स म्हणजें सामकें आमगेर घरानूच आसा तीग जाण सो आमकां खूब आवडटा कुत्रे तांकां मेनटेन करपाक आनी नॉट ओन्ली ब्रिडीचे कुत्रे आवडटात तशें काय नासता स्ट्रीट डोग्सांकूय तुमी पळोवपाक जाय तांकांय फीड करपाक जाय कित्याक तांची तांकां हॅप्पी करपाक जाय आनी तांकां जप्प करून कोण पळोवपाक वचना कित्याक ते स्ट्रिटा वयले आसता म्हणून तशें काय नासता तें तुवें सगळ्यांक पळोवपाक जाय सगळ्यांक इक्युली ट्रीट करपाक जाय